मां पंहिंजे जीवन में शुभ कम जी शुरूआति गणेश भॻवान जी पूॼा करे कंदी आहियां जीअं त मूंखे पंहिंजो ब्यूटी पार्लर खोलिणो हो त पहिरीं त मां शुभ मुहुरत पंडित खां कढाए कढायो ऐं पोइ पंडित खे घुराए पूॼा कराई जंहिंमें मां ऐं मुंहिंजा घर वारा ऐं मुंहिंजा रिश्तेदार शामिलु हुआ असां सभु सुबुह ई तयारु थी पूॼा ते पहुची वियासीं पोएं नियाणी खे असां रोटी खाराइसीं उन खे ख़र्ची ॾिनियूंसीं असां रोटी खाई पोइ असां रोटी खाधीसीं ऐं गॾ में सभिनि खे असां प्रशाद बि विरिहायो शुभ कम में पूॼा त करिणी आहे बाक़ी पोइ उन में वॾनि जो आशीर्वाद बि ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे